गुजरात में मां कच्छ ज़िले में रहंदो आहियां कच्छ ज़िले में घुमण लाइ ॾाढी जॻहयूं आहिनि घुमण खां गॾु ई कच्छ ज़िले में जाम प्राचीन व्यवस्था आहे जीअं की धोलावीरा जे सभिनी खां पुरानो सिविलाईजेशन हुओ हिन हुनजी मूर्तियूं ऐं पुरानी पुरानी वस्तू पेई हिन ॿियो कच्छ में कारो ॾूंगर आहे कारो ॾूंगर ॾिसण में भले कारो आहे पर पाणि मथां खां जीअं ही ॾिसंदा आहियूं हू सॼो वाईट हूंदो आहे पर मांखे आसे पासे में सॼो कारो ॾिसणु ईंदो आहे जेका माण्हू ॿाहिरि खां घुमण ईंदा आहिनि उन्हनि खे ही जाम सुठो लॻंदो आहे ऐं ॿियो गुजरात में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा ठहियल वल्लभ भाई पटेल स्टेच्यू आहे हू स्टेच्यू वर्ल्ड जो सभिनी खां वॾो स्टेच्यू आहे हुन स्टेच्यू जे अंदरि हेॾी फैसेलिटी बि आहे कि पाणि हिकु शो ॾिसी सघूं था स्टेच्यू जे पासे में टेम आहे ऐं ॿिया सूं ऐं अञा घणा वधीक हेड़ी जॻहयूं आहिनि जेके टूरिस्टनि खे वणंदी आहे ॿियो राजकोट में महात्मा गांधीअ जो क़िलो ऐं हुन खां गॾु लाएबिररियूं बि आहिनि वड़ोदरा में बि हीअं ही प्राचीन जॻहयूं आहिनि जंहिं में घुमण में टूरिज़म में मजा ईंदी आहे